नोंगौ फारामाव फिसिनायखौ नुदों नुनाया मानि आं बेफोरखौ मिथिया मिन्थिनाया मालायफोरनि फिसिनायखौसो नुदों मा मा होनान फिसियो मामा मायो आं बेखौ मिन्थिया आरो मुथ'ते नुबाय नुनायालाय नुयो ओरैबो ओरैबो जेरावबो नुबोबाय बिदाफोरनाव नुबोबाय आङो नुनायालाय आरो गुबुनफोरनावबो नुबाय नुनाया बिदिनो फिसियो फिनानै देरो देरनाया सेरथाम घामसिम देरो देरनायालाय सेरथामफोराव बिदिनो आराइश' घामसे मोनो खोमा बिदिनो ओमफ्राय खोनायो माबा जुखामबो होयो मा होयो होननानै मुथ'ते आं बेखौ इसिबां मिन्थिया आरो बे फारामनि फिनायनि जिनिसखौ आं इसिबां मिनथिया नुलाबायोसो मालायफोरनाव फिसिनाय बेखौसो आं बिनि सोमोन्दै इसिबां मिन्थिया आरो फारामनि बुस्तु फिसिनायखौ आं बिदिखौ फिसिफेराबो मायाबो जेनेबा बेनि थाखायनो आं एसेबां माबा बुंनो रोङा आरो